ہم کو نل کا پانی تو ملتا ہے لیکن پینے لائق نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی بد رنگ بھی آتا ہے بدبو بھی ہوتی ہے اس لیے ہم منرل واٹر ہی پیتے ہیں پانی بہتر ملے آدمی آدمی کی زندگی سنور جائے وہ اس لیے کہ پانی صاف ہونے سے پیٹ صاف رہے گا جس سے آدمی کی زندگی خوشگوار رہتی ہے لیکن پانی صاف نہ آنے کی وجہ سے منرل واٹر کا خرچ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے